बुक में मूंखे ख़राबु इहा शइ लॻी आहे जेकी मां फेस कई आहे त उहो हुनखे ई बुक खे पाढ़ण लाइ मुंहिंजे मोबाइल में चार्जिंग हूंदी त मां पढ़ी सघंदमि न त त मूंखे दिक़त ईंदी चार्जिंग न हूंदी हुन सां वरी पोइ उनमें लगातार पढ़ण जे करे अखियुनि ते बि ॾाढो असरु पए थो केॾी केॾी मां अखिणियूं सूर थियूं करे वञनि पढ़ी पढ़ी करे त इहो नुक़सान आहे जेको असां पंहिंजी शरीर सां गॾु कंदा आहियूं हुन सां गॾु असां पढ़ंदे पढ़ंदे मोबाइल जे ज़रिए असां केॾी महिल जो ध्यानु भटकी वेंदो आहे केॾी महिल व्हाट्सएप मेसेज अची वञे त उते असांजो ध्यानु भटकी वेंदो आहे त इन करे असांजो ध्यानु भटकण जी बि ॻाल्हि थिए थी जे करे असांजी पढ़ाई बि रुकिजे थी